अगर मैं आसन की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो कि हमारे शरीर में लचीलापन एवं ताक़त बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं उन में से मुझे एक सब से बेहतरीन एवं आसान आसन धनुर आसन लगता है इस आसन को करने से हमारे शरीर एवं हमारी सारी मांसपेशियाँ में लचीलापन उत्पन्न हो जाता है जिस से हमारे शरीर में दर्द पीड़ा कभी भी उत्पन्न नहीं होती है हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है और हमारी मांसपेशियों में लचीलापन होने की वजह से हमारी शारीरिक ताक़त भी काफ़ी अच्छी होती है हमें यह आसन प्रतिदिन करते रहना चाहिए